جی ڈرائیور صاحب ہم یہاں پھنس گئے ہیں میں ہم یہاں پھنس گئے ہیں جام میں ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے آپ کو کچھ آئیڈیا ہے سر وہ ڈرائیور سر مجھے جلدی جانا ہے میری ٹرین کا ٹائم ہو رہا ہے میری ٹرین چھوٹ جائے گی میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہیں میرے لیے تو مجھے وہاں پہ پہنچنا بھی بہت ضروری ہے میری ٹرین چار بجے کی تھی جو کہ اب صرف پندرہ منٹ بچے ہیں تو وہاں پہ مجھے جانا ہے آپ ایک کام کیجیے آپ کہیں سے بیک کر کے کہیں دوسرے سے راستے سے لے جائیے کیونکہ میرا وہاں پہنچنا میرا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر میری ٹرین چھوٹ گئی تو میں اپنے گھر نہیں جا پاؤں گی اگر نہیں جا پاؤں گی تو میرے گھر والے پریشان ہوں گے تو آپ سر آپ کو پتہ ہو دوسرا راستہ ہوگا تو آپ دیکھ لیجیے بیک کر کے کوشش کیجیے ہم یہاں سے جلدی نکل جائیں کیونکہ میرا ٹرین اسٹیشن پہنچنا بہت ضروری ہے سر